जय झूलेलाल मां रुतवी थी ॻाल्हायां अहमद नगर मां अॼु असांजी सिंधी भाषा ॾाढी पुठिते थींदी थी वञे छाकाणि त छो त असांजा ॿार असां सां सिंधी नथा ॻाल्हाइनि अॼु जे इस्कूलनि में सिंधी हेतिरी अहमियत नथी ॾेखारे जीअं त इंग्लिश मिडियम हिंदी जा स्कूल आहिनि त ॿारनि सां असां घर में सिंधी नथा ॻाल्हायूं इन जे करे सिंधी असांजी पुठियां थींदी थी वञे त असांखे पंहिंजे ॿारनि सां घर में सिंधीअ में ज़रूरु ॻाल्हाइणु खपे जय झूलेलाल